जय झूलेलाल जीअं त हिते मुंबई शहर में घणेई ॿाहिरनि गांवनि मां माण्हू शहरनि मां माण्हू हिते पढ़ाई करणु नौकरियूं करणु धंधा करणु ईंदा आहिनि छो जो मुंबई शहर ॾाढो वॾो आहे हिते रोज़गार बि ॾाढो सुठो आहे हिनकरे इते मुंबई में ॾाढा माण्हू ॿाहिरां अची रहनि था हिते नंढे में नंढे रूम जो किरायो पंज अठ हज़ार खां चालू थो थिए फ्लॅटनि में बि वीह पंजवीह हज़ार ताईं हले थो जेके ॿार पढ़णु अचनि था उहे शेयरिंग में पाण में रहनि था ॿ ॿ अढाई अढाई हज़ार कढी ॾहें हज़ारें में बि हिक रूम में टे चार ॿार रही सघंदा आहिनि ऐं वॾनि घरनि में फ्लॅट में चार पंज माण्हू रही सघंदा आहिनि फिलॅटनि जो भाड़ो थोरो वधीक आहे पर माण्हू अची रहनि था जेके नौकरी करण था अचनि वेचारा उहे बि किराए ते अची रहनि था उहो बि ॾह हज़ार माण्हू अफोर्ड करे थो सघे भाड़ो